हलो हा मम्मी कीअं आहे जय झूलेलाल हां छा पई करे हाणे त आई आहियां मां साहेड़युनि सां गॾु थी करे पार्टी हुई साहेड़युनि सां गॾु हा मां त हुते वई हुयमि हिकु होटल में खाइण लाइ असांखे जाम बुख लॻी हुई घुमी करे सभिनीनि चयो हलो हिते होटल में खाऊं था हली त हुते वञी खाधो त जाम मस्तु खाधो हुयो त तव्हां बि हलंदो हिकु ॾींहुं मूंसां गॾु खाइण लाइ सुठो खाधो आहे हुते हुते नास्ते में पोहा उपमा शीरा सिंधी आइटम मिलंदा आहिनि दालि पकवान दालि कोकी डही कोकी नास्ते में हा ऐं राति जा बि खाना खाधा जाम सुठा आहिनि हुते

हुते कढी चांवर आहिनि मम्मी ऐं कढी चांवर आहिनि आलूअ जा टोका आहिनि ऐं ए आहे पराठो ऐं डही आहे हा कढी चांवर बि आहिनि ऐं थाली आहे सिंधी थाली हुनमें सभु आइटम हिक सांण मिलंदा आहिनि हा हुते ॿ सौ रुपे जी थाली आहे उहो हा ऐं होटल सिंधीअ जो ई आहे हुते छा मम्मी पक हलंदीअ न पोइ न चइजएं मां न हलंदी हा त छा छा खाईंदीएं ॿुधाइ हा ॿियो छा खाईंदीअ सभु आइटमा त ॿुधायोमाव छा छा खाई आयमि अच्छा डही कोकी उहो त नास्तो थि वियो पोइ हा उहो त हुहो त शाम जो खाईंदीअं न सुबुह जो दालि कोकी खाईंदीअ ॿियो हा ॾींहं जो कढी चांवर आं ऐं राति जो बटर पापड़ी खाई सघंदी आहियां अच्छा अच्छा आहिनि हा खाईंदीमाव पोइ तु मूंखे ॿुधाए जो कॾहिं हलंदो तव्हां त असां ॿई गॾुजी करे खाईंदासीं हा जॾहिं बि तूं तव्हां चवंदो मां हाज़िर आहियां हलंदमि हा ओके मम्मी ठीकु आहे जय झूलेलाल